एसेंगी डोगरी बोलने आस्तै बड़े चैलेंजिस फेस करने पौंदे न जियां कि पैह्ले नंबर ते डोगरी बोलने च शर्म करदे कि साढ़ा कोई मजाक उड़ाग दूआ नंबर जिसलै कोई चार पढ़े दे लोग पढ़े लिखे दे लोकें बिच्च खड़ोई जाह्गे जां हिन्दी इंगलिश बोलने आह्ले जिसलै अस उंदे च डगरी बोलने असेंगी इयां लगदा कि दूआ जने साढ़ी बेश्ती करा दे न मजाक डोआ दे न और असेंगी इयां नेईं तक्कना चाही दा अपने बच्चें गी डोगरी सखानी चाही दी अगर असें अपनी डोगरी बच्चें गी नी सखाई कल्ल गी बच्चे गी कियां पता लग्गना अस डोगरे आं अपनी भाशा दा उनेंगी कियां पता चलना